हाँ मैं बता सकता हूँ कि कोविन नाइन्टीन महामारी के समय हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था उस समय हम इस्कूल में रहे बारवीं कक्षा में हमें औनलाइन क्लासेस दी जाती थी जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आया करता था हमें हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था हम कहीं घूमने नहीं जा सकते थे मैं औनलाइन शिक्षा होती थी पूरी तरीके से इस्कुल बंद हो गए थे और टीकों को टीके को लेकर भी बहुत ही समय लग रहा था और इस्कुल बंद हो जाने से औनलाइन शिक्षा से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता था और उसके बाद हमारे तिमाही छमाही वार्षिक पेपर भी नहीं हुए और हमको ऐसे ही आगे परमोट कर दिया गया और इससे यह हुआ कि हमको वगैर ही शिक्षा के आगे पहुँचा दिया गया और हम कौलेज में आ गए धन्यवाद